ہم اس طرح فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کھینچنا ہے کیسے کھینچنا ہے کس طرح کھینچنا ہے تو جیسے کوئی بھی کام ہو یا کچھ بھی ہو کھینچنے کا کام تو کیسے ہم کھینچتے ہیں پینے سے یا پینسل سے ہی کھینچنا ہوتا ہے تو ہم کھینچتے ہیں یا ڈرائنگ یا ڈرائنگ ڈرائنگ کے لطف مطلب ہوتا ہے جو ڈرائنگ کرتے ہیں جیسے یوٹیوبے ہوا انسٹاگرام یا کسی چیز پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں من میں بھی سوچتے ہیں ڈرائنگ ٹیچر بھی سکھاتی ہے ڈرائنگ ہم لوگ کرتے ہیں ڈرائنگ اور ہر چیز موبائلے پہ یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ جتنی بھی چیزیں بھی دیا رہتا ہے تو ہم لوگ ڈرائنگ سیکھتے ہیں اور ٹیچر بھی سکھاتی ہے ہم لوگ کو ڈرائنگ تو ہم لوگ اس طرح ڈرائنگ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کی مطلب جیسے کوئی بھی کچھ کھینچنا خوبیاں بیان کرتے ہیں جیسے اور لوگ کو دیکھ اور لوگ دیکھ کر لطف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ماشاء اللہ کتنے اچھے مطلب ڈرائنگ کرتے ہیں اور اور ڈرائنگ کے تعریف ہوتی ہے